जय झूलेलाल ॿुधायो छा थियो

अच्छा कहिड़ी कंपनीअ जी फ्रीज अथव अच्छा सिंगल डोर अथव के न डबल डोर अथव अच्छा त हुन में मतलबु करंट जी प्रोब्लम आहे इयं न हा त ठीकु आहे पोइ आहे न चैक करिणी पवंदी तव्हांजे घरि अची करे छा तकलीफ़ आहे हुन में तव्हांजे घरि अची करे ॾिसिणो पवंदो हा तव्हां केॾी महिल फ़्री थींदा आयो हा केॾी महिल फ़्री हूंदा आयो हा त तव्हां केॾी महिल हा तव्हां जेॾी महिल चयो तेॾी महिल अची वेंदो आहियां ठीकु आहे तकलीफ़ आहे अच्छा छा थि थियुव अच्छा हुन में छा थो थिए अच्छा त हुनखे बि चैक करे पर असांजी विज़िट जाम सस्ती अथव उहो तव्हांखे ॾियणी पवंदुव अगरि तव्हांखे रिपेअर न कराइणो हुजे असांजी वन फ़िफ्टी आहे विज़िट चार्ज असां कस्टमर खे असां ग्राहक के ख़र्चु ॿुधाईंदा आहियूं अगरि हूअ ख़र्चु करणु चाहे पोइ असां हिक सौ पंजाह उहो न वठंदा आहियूं ऐं अगरि तव्हां नथा करणु चाहियो अगरि नथा करणु चाहियो ख़र्चु त पोइ असां हिक सौ पंजाह रुपया तव्हां खां वठी छॾंदा न हेतिरी त हिकदमि नोमिनल चार्ज आहे एतिरो त तव्हांखे लॻंदो ई तव्हां कंहिं बि माण्हूअ खे घुराईंदुव त ठीकु आहे हलो तव्हांजी ॿ शयूं आहिनि त मां अची वेंदुमि कोई दिक़त न आहे संडे ॾींहुं मां सुबुह जो अची वेंदोमांव तव्हां वटि ॾह बजे जो चयंदुव त ठीकु आहे कोई वांदो न आहे न अचु त हूअ ॾिसण खां पोइ खब़र पवंदी मिनिमम हज़ार पंद्रहं सौ त ख़र्चु लॻी वेंदो तव्हांखे काई बि शइ ठाराइण में शइ वॾी आहे ऐं कंपनीअ जी शइ आहे त पार्ट्स बि महांगा ईंदा ऐं रिपेयरिंग जो एतिरो लॻी वेंदो आहे हा त हा त पहिरों ॾिसणो पहिरों ॾिसणो पवंदो न अगरि हुन में स्टेबिलाइज़र जी ज़रूरत हुजे त स्टेबिलाइज़र लॻाइणो पवंदो न त तव्हांजे घर जी अगरि अर्थिंग न थियल हूंदी मीटर सां अर्थिंग बि करिणी पवंदी जंहिं जे करे सभिनी शइ में कंरट ईंदो आहे ठीकु आहे मां संडे ॾींहुं अची वेंदुमि जय झूलेलाल